میرے کھانے میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے انجیر ہے زیتون ہے کیسر ہے خشخش ہے چلگوزہ ہے یہ سب میری غیر معمولی چیزیں ہیں اور ہم استعمال کرتے ہیں